हां तुस पूजा जी दे मम्मी बोल्ला दी आं हां तुसे गी पता होना तुंदा बच्चा पढ़ाई दा बड़ा पिच्छे ऐ बड़ा कमजोंर ऐ सनाया कदें बच्चे ने आइयै नेईं पेरैंटस मीटिंग कीती पिछले म्हीने तुस पुज्जे नेईं सना दा हा बच्चा कि मम्मी बिमार ऐ इस करी नेईं आई सकी पर तुंदा बच्चे दी नां लखाई ऐ शैल नां ओह् पढदा शैल ऐ ना ओह् टैम उप्पर स्कूल औंदा ऐ नां टेंम उप्पर कन्नै उसी पता नेईं बड़ा गै डिस्टर्ब जेहा लगदा बच्चा तुंदा केह् गल्ल ऐ हां पढ़ाई उपर बड़ा कमजोर ऐ पढ़ाई घ्यान देओ ओहदे उप्पर पैपरे च कियां पास होना ऐ पढ़ाई च बड़ा कमजोंर ऐ बच्चा थुआढ़ा हां ते ट्यूशन आहली मैडम बी मिलेओ तुस अस बी इत्थै स्कूले च पूरा घ्यान रक्खने आं पर बच्चा लिखाई बी नेईं ऐ नुआढ़ी शैल ऐ लिखदा बी नेई शैल बस